हाँ मैं कुछ एक ऐसे फिल्मी सितारों से मिलना चाहता हूँ और उनका नाम है टाइगर श्रॉफ वो उनकी जो फिटनेस है जो उनके स्ट्रेंड हैं जो जिस तरह से वो डांस करते है मैं उनसे ये जानना चाहूँगा वो किस तरह और कहाँ से ये सब कुछ आती उनको हर चीज आती है हर चीज कर लेते हैं वो और जो उनकी फिटनेस मैन चीज मुझे फिटनेस उनकी बहुत अच्छी लगती जो फिट हैं वो वो मुझे पता करना है उनके डांस स्टेप जो डांस स्टेप करते हैं मैं उनका भी फैन हूँ लेकिन जो उनका डांस है उनपे मैं बहुत अच्छे से वर्क करना चाहता हूँ कि वो मुझे सीखाएँ थोड़ा मैं ये भी चाहता हूँ क्योकि डांस में मुझे भी नृत्य में बहुत इंटरेस्ट है धन्यवाद